अंजी आहो तुस कुन्न मेरे दिक्खना केह्ड़े रंग दा आं पेदा ते ऐ हून तुसेंगी कुत्थें पकड़ां तुस कुत्थें रौहंदे ओ ना ना मड़ो तुस टेंशन निं लैओ मेरे ई रिक्शा च कुसै दा रेही जंदा में फड़ाई ओड़ना ते अस निं रक्खदे कुसै दा में गांधी नगर आं तुस आओ फिर लैना होना एड्डी दूर थोह्ड़े आई सकदे मेरे लोक बैठे दे रिक्शे उप्पर पुजाना में

आं कोई निं तुस देओ नंबर ते भेजो ठीक ऐ आं ठीक ऐ ठीक ऐ